हेलो सर हमको एगो घर लेना है मधुबनीमे घर घर लेबाके अछि एगो हमरा सर केना हेतै घर सर बहुत महगा कहै छियै अहाँ

नहि तऽ हमरा दोसर आदमी दोसर आदमी अइ से कममे दऽ रहल छथि पाँच हजारमे कथी सब छै मकानमे

तऽ इएह अहाँ दाम बहुते कहै छियै ने दाम अछि दाम तऽ अहाँ बहुते लगेने छियै तऽ एहिमे से किछु कम किछु कम करबै तकरबाद ने हेतै हँ आ दोसर दोसर आदमी हमरा पाँच हजारमे दै छथि से की हेतै तब

फैसेलिटी तऽ मैडम कहलखिन फैसलिटी की सब कहलिए मैडम

दाम अहाँ बेसी कहै छियै ने

एक आदमी हमरा पाँच हजार कहलथि हइ

हुँ हुँ तऽ ओहिमे से किछु कम करबै दाम तब ने हेतै तऽ एक आदमी कहै छथि एहि सऽ कममे भऽ जेतै तऽ की करिए तऽ अहाँ तऽ जे कहबै सएह हेतै आँय एहि से कममे नहि हेतै लेकिन सोचियो अहाँ फेर बादमे किछु सोचियो किछु कम करियो अहाँ कम करबै तकरबादे ने

अच्छा कतौ छै फलैट अच्छा ठीक अच्छा बादमे हम बात करब मैडम ठीक छै ठीक ठीक छै मैडम बादमे अहाँ से बात करब